इंसानी दिमाग़ में घणियूं यादिगीरियूं रहूंदियूं आहिनि ख़राब ऐं सुठियूं बि सुठियुनि ख़ुशीअ वारनि यादुनि खे वरी जोड़े उन मां ख़ुशी हासिलु करे मूंखे हिकिड़ो तर्जुबो हिकु दफ़े हिकु नए दोस्त जे घरु वञणु थिओ घंटी वजाई हिकु नंढी बेबी अची दर खोलियो पुछियोमांसि तुंहिंजो पीउ घर में आहे तंहिं विच में छोकिरीअ जी मां रंधिणे मां पुछियो केरु आहे मूं चयो भाभी मां साधू आहियां माईअ बेबीअ के चयो चएसि बाबा माफ़ु कयो ऐं हिन दर बंदि करे छॾियो ऐं मूंखे जाम घणी घणी खिल अचणु लॻी